आङो लाइफां गायनो जोबोद मोजां मोनो आरोना सान बिबार गेन्दा फुल ओमफ्राय फुल दाउदै ज'बा बिबार बेफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्रायो खान्थाल थाइजौ दालिम आफेल बेफोरखौ गायनो जा मोजां मोनो आं आङो साल बिफांजों सिगुनजों गायजाबनो लुबैया आरोना गायजाब्बा माबायदि जागोन मिथिया आरो

साल बिफांखौबो जा मोजां मोनो आं गायनो साल बिफांखौ साबसिन मोजां मोनो आं गायनो साल बिफाङा देरख'आबो देरख'नो हायाना साल बिफांखौ मोजां मोनो आं गायनो साल बिफाङा जोबोद खामानियाव होयो साल फिफांखौ मोजां मोनो आं गायनो सिगुन सिगुन बिफांखौबो मोजां मोनो आं गायनो